ہیلو

جی آپ کی کار کس ٹائپ کی ہے ہاں تو سب ہمارے پاس ہر طرح کے واس ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے کار کے مطلب انڈگا وغیرہ کے کار ہیں چھوٹے جو کار ہوتے ہیں ان کے ڈھائی سو ہیں اور واس بہت طرح کے ہوتے ہیں ایک بوڈی واس ہے آاف بس ہے فوم واس ہے ایک گاڑی اٹھا کے ہیڈرولک اٹھا کے آپ کو واس کیا جاتا ہے پورا انجن کلین کیا جاتا ہے تو اس طرح کے ہیں آپ کو کس طرح کے واس چاہیے جی جی ہاں سروس میں کوئی یہ نہیں سروس ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو صحیح ملے گا آپ کو کوئی کمپلین کا موقع نہیں دیا جائے گا سمجھ گیں اور ہر طرح کے واس ہیں بوڈی واس فارم واس بھی ہوتا ہے فارم لگا کر کیا جاتا ہے جی ہاں جی دیکھیے گاڑی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کون سا اوہ گاڑی بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے سب کا الگ الگ چارج ہے جی وہ آپ ہاں وہ ٹائم لگ جائے گا میکسیمم دو سے تین آور دو سے تین اور لگ جائیں گے آپ کو مھ گ ہیں ہاں دو سے تین آوار ل جائیں دیکھیے سب کا چارج ہے فارم واس میں بھی اگر چھوٹی بڑی گاڑی کا ہے تو ڈھائی سو ہے پانچ سو ہے اس طرح سے چارج ہے نہیں ووڈی کا ہوگا انٹر ہاں وہ جی جی جی جی جی بالکل جینئین کام ملے گا کام جینوین آپ کو کمپلین کا بولا نا کچھ کمپلین کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا تو کام جینوئین رہے گا جینئین کام ہوگا اے ٹو جیڈ جی جی ہاں جگہ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے جگہ بہت ہے آپ کہیں پہ بھی جتنی گاڑی لگانا چاہیں یہ لگا سکتے ہیں جگہ کے لیےئی ساری چیز ہے ٹو جیڈ گاڑی کے اندر باہر س ہے اوپر بودی اوکے اوکے تھینک یو